साढ़ा जेह्का एह् डोगरी दा कल्चर प्रोग्राम ऐ पार्टिसिपेट इन हाई गैदरिंग दा प्रोग्राम उप्पर अस इक टापिक बनाया हा पैह्लें जेह्की आरंभिक शिक्षा जेह्की निक्कै जेहै स्कूलै च होई ही ग्रां दे स्कूल तुसें सेही गै न इ'यां निक्के जेह् स्कूल च पञमीं स्कूल च जंदे हे उत्थै किट्ठे होंदे हे गैदरिंग किट्ठी होइयै परेयर बोलदे हे गैदरिंग असैंबली होई जि'यां इक उत्थै किट्ठे होने दे बाद स्कूल दा ते बड्डियें कलासें दा बड्डें स्कूलें दा अलग अलग रोल होंदा ऐ एह्दा रोल इक ऐसे टापिक त्यार आया साढ़े जीवन बिच्च जिसी के अस बड़ा अपना मस्त इतिहास च जीन्ने आं एह्दा इक ऐसा गैदर प्रोग्राम ते टापिक च ऐसा हाई स्कूल च गैदरिंग प्रोग्राम चलेआ जि'यां ओह्दे बाद असें इक मार्निंग असैंबली होंदी ऐ प्रेयर होंदी ऐ ओह्दे बाद ओह्दे बाद किट्ठी अस प्रेयर बोलदे हे गैदरिंग करदे हे जित्थै बी कोई प्रोग्राम होंदा हा तां उसी अस बड़े बिस्तार कन्नै चलांदे रेह् ओह्दे बाद असें इक ऐसा टॉपिक ओह्दे बाद में साढ़े ग्रांऽ दी पढ़ाई जेह्की इक हाई स्कूल च चली ओह्दै बाद मार्निंग प्रेयर बिच्च जां कोई छब्बी जनवरी उप्पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम होए जेह्के असेंगी इक बचपन दै इतिहास बिच्च असेंगी अज्ज बी दिन तक्कर बी याद होंदे न ओह् ओह् प्रोग्राम साढ़े लेई अच्छे सिद्ध होंदे न अग्गें असें इक ऐसा प्रोग्राम कीता हा जेह्दे च डोगरी च असेंं हाई स्कूल च ग्रांऽ दे स्कूलें च हाई स्कूल च पुज्जे हे अस तां ओह्दे बाद असेंगी इक दो तिन्न बारी ऐसा मौका मिलेआ हा जेह्दे बिच्च अग्गें असें बोलने दा मौका थ्होआ हा गैदरिंग च बड़े सारे लोग किट्ठे करियै असें इस छब्बी जनवरी दा प्रोग्राम होएआ इक बारी पंदरां अगस्त दा प्रोग्राम बी होएआ जेह्दे बिच्च असें अग्गें बोलने दा असें इक ऐसा मौका टापिक त्यार कीता कि जेह्दे च अस बड़े मस्त और ग्रांऽ दे स्हाबै च तरीके कन्नै असें बोलेआ हा ओह्दे च ते ओह्दे च असेंगी इन्ना नेईं कोई समझ आया ओह्दे च असेंगी इक टॉपिक त्यार कीता ओह्दे बाद साढ़ी पढ़ाई चलदी रेही बल्लें बल्लें साढ़ी ग्राईं स्हाबै दी पढ़ाई ही बड़ा असें कोई बड़े नंबर लेइयै बड़े अंक लेइयै पास होए अस साढ़ी ग्राईं स्हाबै दी पढ़ाई ऐ असें निक्का नेहा कम्म काज चलदा रेहा साढ़ा बिस्तार कन्नै फ्ही ओह्दे बाद गैदरिंग च हाई स्कूल च आई गे अस हाई स्कूल दे बाद हाई स्कैंडरी चली गे अस थोह्ड़े ग्रांऽ कोला दुई साईड आई गे सीटी बिच्च आई गे सीटी बिच्चा दा जाने बाद अस कालेज़ दी एजुकेशन होई कालेज़ दी एजुकेशन च असें गैदरिंग च बोलने दा इक दो बारी मौका थ्होआ उत्थै ओह् बी बोलेआ ओह्दे च होर असेंगी बड्डे बड्डे स्कूलें च जाने दा इक बारी होर अच्छी मौका थ्होआ ओह्दे च बी बोले हे अस ओह्दे च बी असेंगी बड़ी सारी अच्छियां गल्लां बात्तां थ्होइयां न जि'यां एह् ऐक्सपियंरिंस साढ़े लेई अग्गें औने आह्ले टैम च कम्म औंदा रेहा फ्ही अस एह्दे च बोलदे रेह् चलदे रेह् कि इस कम्मै च अस बड़े मश्हूर रेह् जेह्का डोगरी दा एह् कल्चर रिती रिवाज रेहा साढ़े पर साढ़े घर आह्ले बी स्याने स्याने बोल चाल बी साढ़ी डोगरी च गै चलदी रेही डोगरी च अज्ज दा टॉपिक साढ़ा चलदा असेंगी इन्नी हिन्दी नेईं समझ औंदी जिन्नी असेंगी डोगरी समझ औंदी ऐ गैदरिंग च प्रोग्राम च अस बोलदे रेह् बड़ा ठीक ढंगै कन्नै ते ठीक ढंगै कन्नै ग चलदे रेह् अस एह्दे च बड़ा टॉपिक साढ़ा चलेआ कि डोगरी गी असें पर ओह् बढ़ावा दित्ता के जेह्दे बिच्च असेंगी इक डोगरी भाशा ऐसी लगदी ऐ कि अपनी मात्तर भाशा डोगरी ऐ साढ़ी इक डोगरी गी सुनने सनाने च असेंगी बड़ा गै दिलचस्पी ते मजा औंदा जित्थै डोगरी दी गल्ल बात चली दी होऐ जां गैदरिंग गल्ल बात चला दी होऐ जि'यां प्रोग्राम चलदे अजकल एह् बी डोगरी आर्टिस्ट औंदे डोगरी कलाकार बड़े अस बड़े ध्यान कन्नै उ'नें गी दिक्खने सुनने और बोलने दा बी केइयें थ्हारैं असेंगी मौका थ्होंदा रेहा डोगरी च ते उत्थै अस पिच्छें बी निं हटदे न डोगरी च बोलेआ बी ओह्दे बारे च मेह्नत बी कीती ही ओह्दे च इ'यां गैदरिंग च होर बड़ा हारा मौका थ्होआ असें बड़ा बड़ा किश सिक्खने गी थ्होआ डोगरी च असेंगी